साढ़ी इंडिया दा जेह्का सारें मश्हूर जेह्का स्पोर्टस ऐ ओह् ऐ क्रिक्रेट ते क्रिक्रेट दे बड़े सारे जेह्के न

ते कोह्ली लेई लैओ होर बी बड़े सारे जेह्के एथलीट न ते होर बी जेह्के बड़े सारे स्पोर्ट्स न जेह्के साढ़े इंडिया च ओह् लोकप्रिय न ते कन्नै उं'दी बी बड़ी ज्यादा प्रशंसा कीती जंदी ऐ जि'यां कि सानिया मिर्जा बगैरा जेह्कियां बड़ी ज्यादा वूमनां जेह्कियां औरतां न उ'नें बी खेल दे मैदान च बड़े ज्यादा पदक हासल कीते दे न ते होर बी बड़े सारे